طبی خدمات کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ بہت اچھا ہاسپیٹل ہے ہاسپیٹل ہے جے این ایم سی وہاں بہت اچھا علاج کیا جاتا ہے بہت سَستے میں کیا جاتا ہے وہاں غریب سے غریب انسان بھی اپنا علاج کروا سکتا ہے اور کووڈ کے بارے میں تو میرا اکسپیرئنس ہے کہ وہ ایک نفسا نفسی کا عالم تھا ہر انسان دوسرے انسان سے خوف کھا رہا تھا ڈاکٹر کے پاس مریض ڈر رہا تھا اور مریض کے پاس ڈاکٹر ڈر رہا تھا اور علاقے مطلب صحت بہتر کرنے کے لیے علاقے میں کیا چیز ہونی چاہیے تو سب سے فسٹ تو پالیوشن بہت کم ہونا چاہیے پالیوشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے آج کے جنریشن میں کہ بے حد پالیوشن ہے جس کی وجہ سے بہت بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور جو اتنی گندگی رہتی ہے نالیوں وغیرہ میں جس کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور گندے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو جن سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور ڈینگو وغیرہ کی تو آج کل اتنا زیادہ کیسز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ خطرے میں بھی پہنچ رہا ہے تو وہ بہت ہی صاف صفائی کا ماحول رہنا چاہیے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو تاکہ گندگی پیدا نہ ہو ہمارا ماحول گندا نہ ہو اور اچھے سے اچھا ہمیں اپنے آس پاس ارد گرد رکھنا چاہیے ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے اپنے ارد گرد تو بس